म्हगे एक्सपिरियन्स व ट्युरिस्ट वॉज चड बरो आसलो की ती चड बरो आलली लायक मुको विचरताली तुका हिंगा खूंय शॉप होबर आहा काय म्हणून बीन जाल्या बरी पोलायट आसली बरलोलें बरीकोन उलय लाय द मुखडे न्यू प्लेसीस फ्रॉम ट्युरिस्ट खबर ना म्हाका ना तशें करून केन्ना जाले ना कित्याक प्लेसीस खबर आलो म्हाका पूण जाय जाण सोशल मिडियाचे जाल्यार थ्रू फॉरेन ते फॉरेनर घालली ती सांगताली उमक्यो उमक्यो पार्टीज जाता म्हूण सो त्यो प्लेसीस न्यू आसलो म्हाका आनी जायत प्लेसीस ह्यो चड चड ट्युरिस्टां आमच्या कडच्या चड खबर आसा हूंय हूंय प्लेसीसाय त्यो सो डिस्कवर केलना अशें हांवें थ्रू देम बट आलोल्यो जायत प्लेसीस आहाय की मोस्टली गोंय आमका खबर नाय पूण तें खबर आसा त्यो सो आजून म्हाका प्लेस कोडो नाय की म्हाका खबर नाय त्यो पूण जायत आसाय